आं उन्दैनिफ्रायनो ओंखाम ओंख्रि सङोमोन आरो ना गुरोमोन ना गुरनानैबो आङो बिराद मोजां मोनोमोन आरो ना गुरनोबो ना गुरनानै बिदिनो ओंख्रि गैथाराबा आङो ना गुरहैब्र'बोमोन नालाय दानिया गुरनानै लाबोनानै आं बिदिनो बाथोन बानायो ओंखाम ओंख्रि संनायाव बिराद मोजां मोनोमोन आरो आङो बिदिनो माब्लाबा गोथाव जायो माब्लाबा गोथाव जाया नाजों संनाय नालाय माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो गोथाव जायो आरो आं सिगाङावलाय उन्दै समावलाय बिदिनो गेलेनाय मानाय बेफोराव बिराद मोजां मोनोमोन आरो आरो बेबायदिनो संनाय खावनाय आरो मोसानाय बेफोरबायदियावलाय बिराद मोजां मोनोमोन आरो आङो आवगोलावलाय दायो दासिमबो जोंलाय बेबायदि माबानाय मोसानाय संनाय खावनायाव दासिमबो इन्थारेस्टआव दङ आरो बेबायदिनो मावगासिनो दं आं बेबायदिनो ओंखाम ओंख्रि संनानै सि दायो सिबो बिराद दानो गोरोंमोन आं सि दानानै फानो मोनबो आं बिदिनो मालायनि सि दायो मालायनि सि दानानै सि दानोबो बिराद मोजां मोनोमोन नालाय ओंखायनो लोगोफोरा बिराद सि दानो आदि हरसोगारोमोन दानानै आङो बेखौनो आंनि गाननाय जोमनायनि थाखाय फेहेरो थाखा फैसा माबा फाननानै थाखा फैसा दिहुनोमोन आं बेजोंनो बेलेग बेलेग बेलेग बेलेग बायनानै गानोमोनबो आङो फाननानैनो दा बे दानाय लुनायावबा हले दासिमबो दायो आङो माइ गायनोबो गायनाय फुनायावबो बिराद गायनो फुनो हायो ना गुरनायावबो ना गुरनो हायो संनायावबो संनाय खावनायावबो बिराद संनो मोजां मोनो आं दासिमबो आङो दायो बेबायदिनो संनाय खावनाय ना माबा सि दानाय मानाय लुनायजोंनो आङो दायो न'खरखौ न'खरखौ फेहेरलांनानै दानाय लुनाय फेहेरलांनानै न'खरखौ आङो दायो फोथांलांनो हागासिनो दं आरो आरो आङो बिदिनो बिदिनो बिजनेस मावो आरो बिदिनो फानलु फानला बेबायदि फानलु फानला खालामनानैनो आङो न'खरखौ दा बिदिनो सोलिलांगासिनो दङ आरो

दा बिदियावनो आङो बेबायदिनो आङो गथ'फोरखौ बिदि बिजनेस खालामनानैनो गथ'फोरखौ फोरोंदों फेदेरदों दा आंहा बे गथ'फोराबो साब्रैगोजो नालाय दा आंहा जेबो गैथारामोन खेथिखौलाय खालामो आङो खेथि खालामबाबो बिदिनो एसे एनै बिजनेस खालामदेराबा थाखा फैसायाबो ओंखारा नालाय ओंखायनो आं बे फिसाजोफोर साब्रैखौ फोरोंनो थाखाय आङो बिजनेस एसे खालामोमोन आरो दायो आं बेजोंनो आङो गथ'फोरखौ फिसाफोरखौ फोरोङो बेजोंनो जाहोनांगौ जायो